टेल अस अबाऊट द कल्चरल ट्रडीशनल अटॉयर क्लॉथ्स ज्यूलरी ऑफ यूअर स्टेट कम्युनिटी हाऊ डज़ इट वेरी अक्रॉस कम्युनिटी इन यूअर एरिया पुच्छा दे कि सनाओ जेह्ड़ियां तुंदियां जेह्ड़ियां कल्चरल ट्रेडीशनल एटॉयर ऐ तुंदा पहनावा तुंदे रीति रवाज़ न जेह्ड़े थुआढ़ी कोई राज्य दे बिच थुआढ़ी कोई कम्युनिटी दे बिच जेह्ड़ी कम्युनिटी हैन जनजाति ऐ जेह्ड़ी ओह्दे बिच हाऊ डज़ इट वेरी अक्रॉस कम्युनिटीज़ इन यूअर एरिया ठीक ऐ ते साढ़ा जेह्ड़ा डुग्गर देश ऐ साढ़ा जम्मू इत्थें दी जेह्ड़ी भाशा जेह्ड़ी ऐ डोगरी ऐ जेह्ड़ी कि इक्क टाकरी सक्रिप्ट बिच लिखी जंदी ऐ जेह्ड़ी ते संस्कृत बिच ओह्दी इक ब्रांच ऐ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज़ ऐ उं'दी इक्क ब्रांच ऐ ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ इत्थां दी साढ़े जम्मू दी मात्तरभाशा ऐ साढ़ी मात्तरटंग ऐ मात्तरबोल्ली ऐ साढ़ी मां बोल्ली बी आखदे जिसी ते इद्धर दा साढ़ा जेह्ड़ा डुग्गर दा कल्चरल ट्रेडीशनल ऐ जेह्ड़ा कुर्ता पाजामां ते कशमीर बी साढ़े कन्नै ई पौंदा ऐ ते उंदा जेह्ड़ा थोह्ड़ा क उंदी कश्मीरी बोल्ली जंदी ऐ जेह्ड़ी शारदा सक्रिप्ट बिच लिखी जंदी ऐ ऐ ओह्बी इक्क इसदी ब्रांच गै ऐ संस्कृत दी पर साढ़ा जेह्ड़ा डुग्गर दा कल्चर ऐ ओह् अलग ऐ कशमीरै कोला ते तां ई में डुग्गर दी गल्ल करना चाहङ ते डुग्गर दी जेह्ड़ा कल्चर ऐ बड़ा रिच कल्चर रेह्दा साढ़ा साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू गी पैह्लें मगध किंगडम हे जेह्ड़ा महाभारत दे टैम बिच पांडवें दे मामा हे इद्धरा दे माधर देश मगध निं माधर देश ते माधर किंगडम एह्दा नांऽ हा महाभारत बिच ते पांडवें दे मामा बी इद्धरा रेह् दे माधर देश दे राजा रेह् दे न जेह्ड़े पैह्लें पंजाब कांगड़ा एह् अपना जम्मू आइया प्हाड़ी ल्हाके सारे न्हाड़े बिच गै आंदे हे ते उनें युद्ध लड़ेआ हा कौरवें दी तरफा ते ओह् गल्ल बक्खरी ऐ ते में दूई गल्ल सनाना जेह्ड़ी साढ़ी ज्यूलरी ऐ कि अटॉयर कुर्ता पाजामा पगड़ी ते जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ कि बड़ा रिच ऐ जि'यां कि इस सेम साढ़े राह्ड़े होइये करने होन्ने साढ़े फेस्टीवल न बाकी दिपावली होली ते सारे मनांदे ते हैन बाकी लोह्ड़ी होर होइयां तीज़ होई होर बड़े सारे फेस्टीवल न जेह्ड़े ध्यार न जम्मू दे हैन राह्ड़े जेह्ड़े ओह् प्रवाहंदे न ओह्दे बाद बड़े सारे जेह्ड़ी ट्रेडीशनल अटॉयर बिच कुर्ता सलवार जेह्डियां जनानियां पांदियां न ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा अपना एह् ऐ ज्यूलरी बिच बड़ी सारी ज्यूलरी आंदी ऐ जेह्दे बिच अपना साढ़ा एह् ऐ गैह्ने न ओह्बी बड़े किस्म दे आंदे न ते इन्ने मिगी नांऽ ते निं स्हेई हैन पर जिन्ना बोल्ली ऐ जेह्ड़ी इद्धर आखदे बड़ी मिट्ठी ऐ इद्धर खंड मिट्ठे लोक डोगरे मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते में कहना चाह्न्नां कि डुग्गर जेह्ड़ा कल्चर ऐ बड़ा इक्क रिच कल्चर रेह दा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी बोल्ली ऐ डोगरी अज्जकल ओह् इन्नी बोली निं जा दी ऐ धीरे धीरे ओह् डीकलाइन पर मेरा मनन्ना ऐ की अपनी मात्तर भाशा जेह्ड़ी साढ़ी ऐ डोगरी ओह् मां बोल्ली ऐ ओह् असेंगी आनी चाहिदी ते बाकी आह्लें गी बी सखानी चाहिदी ऐ ते एह्दे कन्नै गै में अपनी गल्ल समाप्त करगा इद्धर जै हिंद जै भारत